हेल' औ दङ औ तिन हाजार गांसेआव खमायनो हाया खमायनोनो हाला दा खुन्दुंआनो दाम जाबाय जोंबो आजां गाजां बायस'नानै लाबोनांगौनालाय गामि गिदिर गिदिरआवसो नागेरनानै लायो ना जोङो दामखौनो खमायनो हाला दामानो जोंनो बुरजा बुरजा होनानैसो लाबोखायो खमायनो हानाय नङा बिदिनो एकस' दुइस' खमायनो हागोन बिनिफ्राय आरो खमायनो हाला दस्राखौ लांदो दसराफोर दंबावो दस्रा दखना दं एसे खमनि बिदिनो थाइगिर बिबार आगर दं फारौ मेगन बैग्रि बिबार दङ मोजां मोजां दङ बेफोरखौ लांदो बेफोर एसे खम आरो बिदिनो दुइ हाजार एक्स'स' बाइस्स'नि बिदि दं बेखौनो लांदो बिदनबो दङ दाम खमनि लकेलजोब लकेल दानाय खमायनोनो हाथारला दाना जोंहाबो बेराद खरस जायो गारिजों लाबोनाय मानाय ओंखायनो बुरजा लानांगौ जायो बैग्रि बिबारनाबो आराय हाजार बिदिनो आराय हाजार साबबिसस' बेबायदि दे नों नों फैगोरदो आमफ्राय आङो खमायगोन दे दे उम